मधुबनीके जे अपने सभ जे कॉलेज मे आयल छी ओहि कलेज के बारेमे अहाँ की सभ जानकारी रखने छी ताहि के बारेमे किछु बताउ हमराके देखियौ हालांकि हमर एडमिशन एहि कॉलेज मे अछि आओर हमहु एतै एतेहिसँ पढ़ने छी तऽ हमरा एतेक बुझाइया जे मधुबनीके ई एकलौता कॉलेज छै जे की सरकारी संगठनसँ जुड़ल छै ई अपना जिला अपना भारत बिहार राज्यके एक बहुत नामचीन यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला युनिभर्सिटी के एगो अङ्ग छियै अविभूत अङ्ग छियै जाहिके बारेमे हम अहाँकेॅं किछु नहि जा शदातर कहि सकैत छी कियाकि ई सम्मानीय छै अदरणीय छै हलाँकि हँ ई कहि सकैत छी ई कॉलेज के पास संसाधनके कनि कमी छै जेकी आबै वला निकटतम भविष्यमे सुधारल जा सकैया आओर एकरा बारेमे अहाँके हम किछु मतलब हमरासॅं बहुत साल पुराना कॉलेज छै ई महाराजा दरभङ्गाके पूर्व महाराज महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंहजीके नाम पर छनि हलाँकि ई कलेज के स्थापना बहुत सवेर भेलै हँ लेकिन एकर जे नीव भवन निर्माण कार्य छै भवन निर्माण कार्य बहुत लेट सँ भेलै आओर एक एगो ई फायदा हम अहाँके बताबऽ चाहब की क्षेत्रके एकलौता एहन कॉलेज छै जकर एक बैचक कैपेसिटी नहियो किछु तऽ कम से कम अहाँके तीन हजार सॅं पाँच हजार होइत छै इलाकाक बहुत नामचीन कॉलेज छै आओर कहि सकै छी दरभङ्गा आओर मधुबनीके हलाँकि दरभङ्गोके किछु अहाँके निकटतम क्षेत्रक लोकसभ सेहो आबैत छथि जेनाकी अहाँ कहि सकैत छी ओहो सभ आबैत छथि ओहिमे एडमिशन लैत छथि आओर पढाई बहुत उच्च कोटिके छै ओहिमे अहाँके कोनो अहाँके ई शिकायतक कोनो मौका नहि मिलत से हम चाहब जे से एक बेर अहाँ आउ घूमि फिरि आओर बहुत योग्य शिक्षक सभ छथि हलाँकि एतुका जे प्रिंसिपल साहेब छथि विजय मिश्राजी सर ओहो बहुत पढ़ल लिखल छथि आओर टीचरो सभ बहुत पढ़ल लिखल छथि